हलो ओला जय झूलेलाल मां अॼु सुबुह जो सतें बजे सूरत खां अहमदाबाद वञण जे लाइ ओला बुक कई हुई साढी अठ था थियनि अञां ताईं आई कोन्हे त घणे बजे ताईं अची सघंदी ऐं असां घणी देरि वेट कयूं न त वरी असां पोइ बि ओला बुक करण जो कुझु इंतिज़ामु कयूं था प्लीज़ असांखे इनक्वायरी करे ॿुधाईंदव ऐं असांजो टाइम जीअं बि पुठियो न ख़राबु थिए उहा बि असांखे इन इनक्वायरी ॿुधाईंदव